यस नमस्ते सभी सभी मिल जाएगी सब्ज़ी अन्य प्र बहुत सी प्रकार की सब्ज़ियँ हैं मिल जाएँगी कौन सी चाहिए आपको आलू चालीस रुपये किलो है इस समय हाँ तो फिर मिल जाएँगे आपको दो सौ

बैंगन ढाई सौ रुपये पसेरी है

पचास रुपये अरे कुछ कम हो जाएगा कितना से क्या क्या घर के लिए चाहिए कि सादी उदी के लिए चाहिए तो शादी के लिए चाहिए तो ठीक है आपको रेट लग जाएगा प्याज है कि किलो का बताऊँ कि पसेरी का बताऊँ प्याज दो सौ पसेरी है दो सौ गोभी तो पीस से मिलता है ना जी मिल जाएगा ठीक है अरे वही चालीस हज़ार रुपये कुंटल पड़ेगा यार वह पीस से हम लोगों को मिलती है तुम कुंटल का माँग रहे हो तो हम कुंटल के हिसाब से देंगे आपको कुंटल तो वही तो महँगा पड़ेगा कुंटल पर भाई पीस पर सस्ता पड़ता है कुंटल पर महँगा पड़ता है और चुकुंदर उकुंदर मूली कितना कुंटल चाहिए दो चार कुंटल मिल जाएगी मूली मिल जाएगी सौवे रुपया तो है वह

महँगाई इतना है जान रहे हैं मोदी सरकार है तो क्या करें हम हाँ मशरूम है ढाई सौ रुपये किलो है वह किलो से आता है हाँ कब तक चाहिए ठीक है मिल जाएगा सर ठीक है ठीक है सर नमस्ते